अगर हमरा कहिओ मौका लागल कि फोटोके माध्यमसँ हम अपन देशके वर्णन विस्तृत रूपसँ दोसर देशमे या दोसर देशके नागरिकोके बताबैके तऽ हम अपन फोटो खीँच दिखाबैके लिये सभसँ पहिले हम तऽ आगराके ताजमहल लाल कि दिल्लीमे जे छथिन लाल किला एहिना हमर देशमे बड़ सुन्दर सुन्दर दार्शनिक स्थल छथिन हुनका जगह जाके हम हुनका दर्शनके बारेमे हुनकर पिक हुनकर फोटोग्राफी करके अपना साथ हुनका चित्रित करबनि देखैबनि किआकि अभी हम दरभङ्गामे छियै तऽ हमरा दरभङ्गाके मिथिला पेन्टिङ्ग देश विदेशमे चर्चित छथिन देश विदेश तक गेलखिन हँ आओर इस चित्रके माध्यमसँ केओ भी हमर देशके हमर राज्यके बारेमे आसानी से जानत जानैत छै तऽ हम चाहबै कि अपना पैन्टिङ्गके फोटोग्राफी अपन साथमे दैके एकटा नीक फोटो देश विदेशके नागरिकोँके भेजी जेनाकि हमर देशके नाम हो आइ ओनाहो मिथिला पैन्टिङ्गके चर्चन चर्चा अभी देश विदेशके हर प्लेटफॉर्म आओर अदरवाइज हर जगह होइत छै से हम फोटोके माध्यम से मिथिला पेन्टिङ्गके विशेष चर्चा करबै किआकि हम मिथिलावासी छियै तऽ हम चाहबै कि मिथिलाके पेन्टिङ्ग मिथिलाके आर्ट कला सभकेँ बारेमे विस्तृत जानकारी लोगोकेँ पता चलै